औ खोन्थानो हागोन आं मोनसे बाहागो जाय आङो सेंग्राबो नङा आरो बोरायबो नङा सेंग्रा जोलै आरो बोराय जोलैनि गेजेराव माखासे समानथिबो दं आरो माखासे फारागथि दं समानथिया बेनोदि सुबुं हारि हिसाबै जानाय लोंनाय हुदा आरो गावनि माखासे मोननांगौ मोन्थाइ जेरै प्राइमारि निद्स फोर गाननाय जोमनाय थानाय जानाय बेफोरनि बेलायाव सेंग्रा एबा बोरायानो जाथों जायाथों मानो समान मोन्थाइ समान मोननो लुबैनाया थार नाथायबा फारागथिया बेखौनो नुहरो सेंग्राफोरनि माखासे लुबैनाय मिजिं बेफोरो खोब आलादा जायो जेरैहाय सेंग्रा होननानै बुङोब्ला बिसोरनि थै साननाय हनाय मेलेमफोरा बोराइनिख्रुइ एसे जुनिया जायो जेरैहाय गारि मथर आरो लाग्जारियास बेसादफोर बाहायनायनि फारसे बिसोरनि लुगैनाया बांसिन नाथायबा बोराइ जोलैनि बेलायाव बेफोरो एसे फाराग जानो एबा कमिबोनायखौ नुनो मोनो मानोना बेफोरो बैसोजों लोगोसे खारफाबाय थायो बिसोरनि गेजेराव सेंग्रा जोलैफोरा बांसिन आबेगिग गावखौ दबथायनो हायै जेरैहाय फेग्रा मुवा बाहायनाय

माबा मोनसे आयदानि सोमोन्दै गोजोरथियै आरो गेबेङै साननो हानाय बे गोहोआ बोराइ जोलैनि रुजुनायाव खम जायो सेंग्रा जोलैनि धयज' गावखौ हमथानाय गोसो बेयो बोराइ जोलैनिख्रुइ खमसिन नुनो मोनो बेनिखायनो बे आयदानि सायाव आं बुंनो सानोदि सेंग्रा जोलै आरो बोराइ जोलैनि गेजेराव माखासे समानथि दंब्लाबो गोबां फारागथिफोरबो नुनो मोनो जायखौ जों समाजनि मेगन सिगाङाव नुनो मोनगासिनो दं